खे सभिनि खां वधीक बैडमिंटन वणंदो आहे बैडमिंटन असांजे कॉलोनी में सभु कोई बैडमिंटन खेॾंदा हुया त असां बि हुन खे ॾिसी ॾिसी करे उन्हनि सां गॾु बैडमिंटन असां बि खेॾणु शुरू कईसीं और थोरो इहो बि ॿुधियो हुयो कि बैडमिंटन सां हाइट वधंदी आहे लंबाई वधंदी आहे त हिन लाइ असांजो माउ पीउ बि असांखे चईंदा हुया कि भई तव्हां बैडमिंटन खेॾो जीअं तव्हां जी लंबाई वधी वञे